हलो जय झूलेलाल हा ॿुधायो अॼु अॼु किथे ता हलो घुमणु हा हलो भले हा भले गार्डन में ता हलऊं हा त हेॾा ॾींहं हेॾा ॾींहं किॾे वई हुईयं घुमण जो अॼु यादि आयो तई भई पानीपुरी खाइण अउं हेॾे डोसा खाइण हलऊं घुमणु हलऊं अॼु कीअं साहिड़ीअ खे पैंरां भुलिजी वई हुईएं हा किॾे वई किॾे वई हुईएं अच्छा त कमु सां वई हुईएं त पो हाणे हलु भले असां उते हलूं भाई पानीपुरी आ भई लोचो ॿोचो ईंअ सुठी हलु त घुमी करे खाई पी अचऊं मज़ो करे अचऊं भाई डोसो आ मंचूरण आ जेको बि व असां खे सुठी शइ वैराइटी लॻे ती उहो खाई अचऊं

हा त तोखे ख़बर आ त तूं हलु उन जाइ ते ऐं मुंखे ख़बर हूंदी त मां वठी हलां न त तूं हाणे हलु तोखे ख़बर आ त भई हिन जाइ ते सुठी सुठी शयूं मिलंदियूं इन वैराइटी त असां उन उन वैराइटीअ में खाइण ता हलऊं त मुंहिंजे घरु तूं अचु त मां हलऊं गॾिजी ॿई ॼणियूं ॿई ॼणियूं हलूं खाइण पीअण मौज करे अचऊं ॿियो छा द हा हा हा हवा बि खाईंदासे घुमंदासे बि खाई पी ईंदासे शाम ए राति जा भाॻ राति सां जेको थियो खाई पी मौज करे अचऊं ॿियो छा साहिड़प मस मस मिलिया आहियूं हेॾनि हेॾनि ॾींहनि खां पो कई आ फ़ोन असां हा हा हा गार्डन गार्डन में झूला ॿूला बि आइन झूला ॿूला खाई करे पो ता हलऊं न पैंरा पैंरा झूला ॿूला खाई पो कर पो होॾे ता हलऊं इअं हा हा हा इअं हले न भले तू बि तैयार थी मां बि तैयार थियां पो ॿई ॼणा निकरऊं ता पो तूं अचें त तैं मल मुखे रिंग कजएं त मां तोखे मां बि रिंग करे पो मां जवाब ॾींदीमें हलु मां निकिती आहें त तूं उन जाइ ते अचु या त मुंहिंजे घरु अच जाएं सिधो त मुंहिंजे घरु ईंदव किन मां किथे बीहां भले तां मुंहिंजे घरु अचो भले ठीक आ भेण पो आ हलु हलऊं ता ॿई ॼणा खाई ता अचऊं अॼु नास्तो हा

हा हा सुठी वैराइटी हुजे कैड़ी भई हिन पाणीपुरी खां बि हुजे बेस्ट उहा खाई ईंदासे नईं ॿियो छा भई हाणे आलू पुरी आ अ पाणीपुरी आ इहे बि चङियूं शयूं आइन उहे बि खाई करे ईंदासे हा अचो भले मुंहिंजे घरु ओके जय झूलेलाल